मतलब कि जि'यां अस अपने घर दा खन्ने न साग सब्ज़ी बगैरा तड़का भुन्नने पैह्लें प्याज़ चीरने टमाटर चीरने होन्ने अस अपना तड़का रेडी करियै भी अस अपना सब्ज़ी जेह्ड़ी ऐ फ्राई करने होन्ने आं सब्ज़ी साढ़े घर दे मसाले होंदे मर्च सब घर दियां होंदियां सारे घर दी होंदी बस इ'यै चीरी चारियै अस अपने तड़का भुन्नियै ते सब्जी अस रेडी करने होन्ने अपनी ते बाकी तोरी लग्गै दी साढ़े घर तोरी तड़का लान्ने होन्ने बाकी अपने साग सब्ज़ी ते घर दा होंदी साढ़ी ते बस तड़का भुन्नियै अस अपने घर दा ई खन्ने ते बाकी ग्रांऽ दा नज़ारा ई होर घर दा सबकिश ऐ अस तड़का भुन्नियै खन्ने आं